हेलो हूँ हमर शुभ नाम भेल प्रसून कुमार झा

घर भेल अहाँकेँ बलौर मनीगाछी जिला दरभङ्गा हूँ हूँ हूँ नहि नहि हमरा पसन्द छल ओएह कृषि प्रधान देश छियै बुझलियै ने लेकिन मजदूरक पलायन कालमे एतेक क्लिस्ट भऽ गेलै हन अपनेकेँ आ एहिकेबाद खेत पथार चौदिश छै चकबन्दी भऽ जयतै तऽ नीक छलै तखन तऽ करितहुँ ओएह चीज ने कि सरकारीसँ नीक ओ तरकारियेके खेती केनाइ नीक छल हँ लेकिन देखलियै कि कोनो चीज बेबस भऽ गेल छी तखन ई सरकारी नौकरी दिश जॉब दिश अथी भेल रुख केलहुँ नहि तऽ अथी ई मुख्यतः हमरा चारि पाँचटा बच्चा छै सब छथि सब छै नवतुरिआ सब बुझलियै ने एखन तऽ ओ कमाइयो खटाए बला नहि छै अपन शैक्षणिक काजमे लगितै लेकिन ततेक प्रेशर बनि गेल यऽ आर्थिक रूपसँ कहलकै नहि आब तऽ ई खेतियो पथारीसँ किछु अबै बला छै नहि तऽ ई नौकरीयेके जे दू पाइके लागि जाय तऽ ओहिसँ से जीविको ऊपार्जन करब बच्चो सबकेँ शिक्षा प्रदान होयतै खर्च जुटाएब

नहि नहि देखियौ जे केओ ओहिमे पात्रता जखन जॉब भेट जाइत छै ने तऽ ओहि अनुरूप अपना आपके ढालए पड़तै तखने ई होयतै बुझलियै ने ओहिलेल तऽ बाध्यो रहबै आ मानसिक चिन्तनमे रहबे करतै हमरा जे एकटा रोज दिनचर्जा छै ताहिके मैनटेन करए पड़तै तखने नौकरीमे रहि सकैत छी

नहि नहि नहि नहि कछ्मछ नहि मूल कर्तव्य बुझबै जाहि लेल अधिकारसँ मूल कर्तव्ये दिश अथी करब उद्द्यत रहब हम क्वालिफिकेशन तऽ अहाँकेँ स्नाकोत्तर अइ समाज शास्त्रसँ

हमरा लगैया अगस्त अगस्त के कहल जाइत छै हूँ देखियौ समाजके जे छै ने मेन रीढ़ छै समाज अपना आपमे किछु नहि छै लेकिन मे मेन एलीमेन्ट जे छै ने मनुष्य छै मनुष्यके परिधिमे राखिके एकटा समाज बनैत छै बुझलियै ने हँ ठीक ठीक बहुत बहुत अपनेहोके के